अभी तऽ वैसे बारिश हुए छै बारिशके मौसममे मतलब इतना मजा तऽ नहि आबै छै फिर भी फिर भी बाजार कतेक सिस्टम घरेमे रहै छै गाममे तऽ पूरा किच किच कीचड़सँ भरल रहै छै आओर पूरा पानी पूरा पानी हिनेसँ हुने मतलब हिने हुने देख पूरा पानी पानी मौसमके टाइममे मतलब बारिशके मौसममे उतना अच्छा नहि लागै छै गाममे बाजारमे तऽ फिर भी मतलब घरेमे रहै छै घरमे बाप रे बाप रे बारिशमे पूरा खाना बनाउ कीचड़ किच किच करै छै पूरा सभकुछ पूरा उतना अच्छा नहि लागै छै बारिशके मौसममे घरमे आओरो सभ मौसममे ठीके छै पूरा मतलब पूरा अच्छा पर्यावरण छै गामके आओर मौसम मस्त ठण्डीमे मजा आबै छै एक तरफ बैठय पूरा घूर ताप दिन रात आओर उतना काम करय लेल नहि पड़य मतलब नहि हुए छै आरो काम भी उतना नहि रहै छै बारिशके टाइममे इसीलिए आओर आओर गरमीके मौसममे गरमी पूरा पूरा अभी तऽ वैसे भी गरमीके मौसम छै तऽ गरमीके मौसममे बहुत गरमी लागै छै जब पङ्खा चलि जाइ छै और ए सी मे वैसे भी ए सी मे रहयके बाद बाहर निकलनेके बाद तऽ पूरा पूरा पूरा मतलब पूरा गरमी पूरा गरमी लागै छै फेर वही मे